देखियौ कोनो व्यवसायके शुरू करय वास्ते तऽ बहुत रास औपचारिकता छै जकरा कि पूरा करऽ पड़य छै तऽ आब ओइमे ई छै जे ओ औपचारिकताके पूरा करयमे पूँजीके जरूरत होइ छै कि नहि होइ छै नव कोनो कारोबार जे शुरू करय छै तऽ तऽ बहुत तरहके एहन औपचारिकता छै जकरा कि शुरू करबामे ने पूँजीके जरूरत तऽ पड़िते छै किएक तऽ बहुत पेपर वर्क जते हेतय अहाँके जते लिखित प्रक्रिया हेतय अहाँके कोनो जे ओइमे जे अहाँके सामान यूज होइके छै ओकरा खरीदल जेतय अगर तऽ ओ अहाँके औपचारिकतायेमे ओते आओरर ओकरा कारणे से अहाँके पूँजीके से खपत हेतय पूँजी खपत करय पड़तइ मुदा बहुत रास एहन औपचारिकता छै जकरा कोनो कारोबारके शुरू करयमे जाहिके लेल कि पूँजीके खपतके आवश्यकता नहि छै जेना कि कोनोके मानसिक रूपसँ तैयारी केनाइ बजट बनेनाइ भेलय अहाँके तऽ अहाँ कोनो कागज पेनपर जे रहल आब अहाँ कहबइ जे कागज पेन छै तऽ ओ तऽ खपते भेलय लेकिन ओ साधारणतया रहय छै लगमे तैमे बड्ड पूँजीके आवश्यकता नहि छै तऽ ओकर कोनो छोट व्यवसायके तैयारी करय लए ओकर शुरू करयके लेल बड्ड पूँजीके आवश्यकता नहि छै कोनो पैघ अगर अहाँ शुरू करय लए जाइ छियै तखन ओकर जे औपचारिकता सब पूरा करय वास्ते पैघ पूँजीके आवश्यकता पड़य छै छोट व्यवसायमे पैघ पूँजीके आवश्यकता नहि छै कतेक एहन व्यवसाय छै जकरा अहाँ हजारो रुपैयाासँ शुरू कऽ सकय छी लेकिन अहाँके बरदा क्षमता रहय ओतबा जे अहाँ ओकर वापसी एबाके ओकर पाइ वापस एबाक बिक्री हेबाक आओर जे अथी अपन सबहक वातावरण अछि ओइमे ओ हुअए ओइके लेल कहय छै बरदाश्त करय पड़त कनि काल पेसेंश पेसेंश राखऽ पड़त